हेलो खुश रहु आनन्द रहु की की नाम भेल अहाँकेँ अहाँ घुमऽ घुमऽ आबऽ चाहैत छी मिथिलामे आँय मिथिला मिथिलाञ्चलमे अहाँ घुमऽके चाहैत छी आबऽ चाहैत छी तऽ मिथिलामे अहाँ की की बूझऽ चाहैत छी से हमरा कहुँ हँ जानकारी बतायब मिथिलामे तऽ हमरा सभकेँ मधुबनी दरभङ्गामे महराज छलखिन सभठाम तऽ राजा छलै जेना बेतिया राज भेलै ई सभ राजा छलखिन आ कामेश्वर सिंह हुनकर नाम कामेश्वर महाराज छलखिन कय गो राजसँ हुनका टैक्स अबैत छलनि आ ई कामेश्वर सिंह महाराज छलखिन दरभङ्गा महाराजके नामसँ जानल जाइत छलखिन हिनकर नाम कामेश्वर सिंह छलनि आ हिनका बहुत दूर दूर तक हिनकर राज्य छलनि जेनाकि मिथिलाके भेलै जेना मधुबनी भेल दरभङ्गा भेल सीतामढ़ी भेल सुपौल भेल सहरसा भेल ई सभ मिथिला क्षेत्रमे अबैत छै सीतामढ़ी जिला इमहर पश्चिम पूरा आबि जाइत रहल अइ मिथिलामे ओकरा बाद अहाँकेँ से एहिठाम जे सिर्फ क्षेत्र जेना अहाँकेँ उत्तरमे ओहिठाम उच्चैठ भगवती स्थान छथि ओहूठाम अहाँ घुमि फिर सकैत छी ओमहरसँ आउ तऽ अहाँकेँ कपिल मुनिके आश्रम छै जे कपिलेश्वर भोलाबाबाके स्थान छनि कपिलेश्वर नामसँ जानल जाइत छै हाँ कपिलेश्वर स्थान छै ओकरा बाद अहाँ आबि जाउ मिथिलामे सभ सभ भगवती जनक जननी जानकी जे भुगर्भा छथि हूँ आओर सीताकेँ धरतीसँ उत्पन्न भेल छथिन राजा जनक अपना राज्यसँ एलाहँ मिथिलामे हल चलबैत आ ओ आजकल अहिठाम सीतामढ़ीमे जे उर्बिजा कुण्ड नामसँ प्रसिद्ध छथि ओहिसँ भगवती जानकीकेँ प्राकट्य भेलनि हँ आ ओहिठाम जानकी स्थान मे हुनकर मन्दिर छनि जे सीतामढ़ीमे स्थित छै आ ओकर एकटा आओर मन्दिर छै जे पुनौराधाममे ओ पुण्डरीक ऋषिकेँ आश्रम छै मिथिलामे हूँ ओहि पुण्डरीक ऋषिकेँ आश्रममे पुण्डरीक ऋषिके नामसँ ओ पुनौराधाम पड़ल छै ओहुठाम भगवतीके बहुत बढ़िआँ भव्य स्थान छनि आओर आओर अहाँ की बूझऽ चाहैत छी से हमरा बताउ ए जानकी मन्दिर भऽ गेल अहाँकेँ जेनाकि रेलवे जानकी मन्दिर जे रेलवे स्टेशन अइ ताहि से दू किलोमीटर पश्चिम हँ दू किलोमीटर पश्चिम भेल आओर विशेष बात करऽ के अइ तऽ बादमे हमरा से पुछब हँ